ہیلو سر آپ زومیٹو كسٹمر كیئر سروس سے بات كر رہے ہیں سر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے زومیٹو ایپ سے نذیر ریسٹورینٹ سے كچھ كھانا آرڈر كیا تھا

آپ كے ڈیلری بوائے نے وہ كھانا مجھے وقت سے پہلے لا كر میرے گھر پہنچا دیا سر اسی سلسلے میں میں نے آپ كو كال كیا ہے تاكہ آپ كو اچھا فیڈ بیک دے سكوں سر میرا آرڈر نمبر چار تین سات پانچ تھا سر جب میں نے كھانا آرڈر كیا تھا تو اس میں آدھا گھنٹے كا ٹائم دكھا رہا تھا لیكن آپ كے ڈیلری بوائے نے اس سے پہلے آدھا گھنٹے سے پہلے ہی میرا خانا میرے گھر ڈیلیور كر دیا جو كہ میں بہت خوش ہوا اور میں اسی لیے آپ كو كال كر كے كال كر كے اچھا فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں كہ آپ كی سروس بہت اچھی ہے اور میں دوسروں كو بھی یہ مشورہ دوں گا كہ وہ زومیٹو كے ذریعے ہی كھانا آرڈر كرے كیونكہ وہ وقت پر كھانا پہنچاتے ہیں اور بہترین سروس دیتے ہیں